صبح بخیر عبدالحفیظ یہ اقبال ہیں میں نے تقریباً چھ ماہ قبل آپ کی دکان سے ایک ایسر لیپ ٹاپ خریدا تھا حال ہی میں مجھے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہینگ کا مسئلہ درپیش ہے یہ کافی مایوس کن ہو گیا ہے کیونکہ میں صرف کام نہیں کر سکتا کیا آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں یقیناً اس کا ماڈل نمبر اے ایک تین دو چار پانچ سات چھ ایم ہے ہاں میں نے اسے چند بار دوبارہ شروع کیا ہے لیکن مسئلہ ابھی تک برقرار ہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہتر منصوبہ لگتا ہے تشخیص کے عمل پر کتنا خرچہ آئے گا یہ معقول معلوم ہوتا ہے میں تشخیص کے عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں اپنا لیپ ٹاپ کس وقت لا سکتا ہوں پرفیکٹ میں کل صبح اسے آپ کی دکان پر لے آ جاؤں گا آپ کی مدد کا شکریہ شکریہ عبد الحفیظ میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں کل ملیں گے شکریہ